मां हिंदुस्तानी आहियां ऐं मुंहिंजो मूल समुदाय सिंधी आहे ऐं असां सिंधी श्री राम भगवानु राम जे पुटनि लव कुश जा वंशज आहियूं मां अ पंहिंजे पाण खे भागनि वारी थी चवायां की मां सिंधयाणी आहियां ऐं उन समाज जो हिस्सो आहियां जंहिंखे पंहिंजे ई मुल्क़नि खे मिल्कत मुल्क़ ऐं मिल्कतयनि खे छॾे करे रातो राति भारत जे अलॻि अलॻि हिस्सनि में वसिणो पियो मुंहिंजी क़ौम पंहिंजी महिनत ऐं हिमतु सां सॼे देश में पंहिंजी अलॻि समुदाय अलॻि समुदाय ऐं सुञाणप ठाही आहे ऐतिहासिक घटना में त इहो कयो वञे की दहाड़ सन जो नालो हीअ वठण काफ़ी आहे इन जे अलावा हेमू कालानी जो बलिदान त जग ज़ाहिर आहे की कीअं हुन क्रांतिकारी हिन नंढी अहिड़ी नंढी उमिरि में फांसी जी तकते ते खिली खिली कीअं फांसी जे फंदे खे कीअं चुमी करे फांसी जे चढी वियो त एतिरो ई जग ज़ाहिर आहे की उन जे बहादुर माता पिता कीअं पंहिंजे पुट जी कुर्बानी ॾिनी ऐं हुन ई ऐतिहासिक हटना जे करे मूंखे गर्व आहे की मां सिंधी आहियां